بیسویں صدی میں بہت سے بڑے فنکاروں اور آرٹ کی تحریکوں نے آرٹ کی دنیا کو متاثر کیا جیسے پیکاسو پیکاسو ایک ہسپانوی مصور مجسمہ ساز ڈرائیور اور ڈرامہ نگار تھا جسے بیسویں صدی کی سب سے اہم اور بااثر فنکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اس نے بہت سے مختلف آرٹ کی تحریکوں میں کام کیا وانگو وانگو ایک ڈچ مصور تھا جسے بیسویں صدی کے سب سے اہم اور با اثر فنکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اس نے زیادہ تر مناظر اور خود تصاویر بنائیں جو ان کے روشن رنگوں اور جذباتی تاثر کے لیے جانی جاتی ہے کونڈینسکی کونڈینسکی ایک روسی مصور تھا جسے تجریدی فن کے باب کے تصور پر جانا جاتا ہے اس نے ایک سادہ تجریدی انداز میں کام کیا جو جذبات اور جذبات کی عکاسی کرتا تھا یہ بیسویں صدی میں بہت سے بڑے فنکاروں اور آٹ کی تحریکوں میں سے صرف چند ہیں ان فنکاروں کی تحریکوں نے آرٹ کی دنیا کو متاثر کیا